हैल्लो हाँ हाँ मैं एम जी ए सी स्कूल से बोल रहा हूँ तो मुझे यहाँ आपके यहाँ पर पता करना था कि स्कूल यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए बच्चों के स्कूल यूनिफार्म हैं वो सिलवाने के लिए मैंने आपको कॉल किया था तो हमारे यहाँ पर छः सौ स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से तीन सौ लड़के हैं तीन सौ लड़कियाँ हैं तो हमें लड़कों की यूनिफाॅर्म के बारे में पूछना था कि लड़कों का शर्ट और पैन्ट जैसे भी होता है तो वो हम जी सर क्या कोस्ट पड़ती है एक शर्ट और एक पैन्ट की अगर लड़के की बात करुँ तो

अच्छा तो कपड़ा का कपड़ा हमें कपड़ा आप कहाँ से परचेज़ करते हैं बता सकते हैं हम कपड़ा आप कहाँ से लेके आते हैं अच्छा दिल्ली से आता है कपड़ा कपड़ा लो क्वालिटी का तो नहीं होता है क्योंकि हमारे यूनिफाॅर्म का है यूनिफाॅर्म थोड़ा मजबूत होना चाहिए क्योंकि बच्चे डेली पहनते हैं करते हैं तो यूनिफाॅर्म का थोड़ा लफड़ा रहता है तो हमें और पेरेंट्स की भी शिकायत नहीं आनी चाहिए और यूनिक दिखनी चाहिए हमारी स्कूल का नाम हो ऐसे यूनिफाॅर्म अच्छी दिखनी चाहिए और अट्रैक्टिव लगनी चाहिए ताकि बच्चे उसको डेली पहन के हमारे स्कूल वगैरह में आ सके और प्लस आप जैसे हम ऑर्डर देते है पहले तो मैं सौ बच्चों का ही ऑर्डर दूँगा आप को सौ बच्चे का अगर आप कम्प्लीट करके दे देते तो नाइन्टी यूनिफाॅर्म भी हम आपसे ही स्टीच करवाएंगे और आप ऐसा कुछ ऐसा आपका मार्जिन तो नहीं रहता है कि आप हमें पै कर सकते हैं या ऐसा कुछ रहता है आप जैसे हम बच्चों से कितना लेवें यूनिफाॅर्म का आप थोड़ा आइडिया दे सकते हैं तो तो एक पर स्टूडेंट कितनी यूनिफाॅर्म का क्या चार्ज रहता है आपके हम ना हाई कलास में तो नहीं रख सकते क्योंकि फिर वो कॉस्टली पड़ जाएगा तो बच्चे इतना एफ़्फोर्ड नहीं करवा पाएंगे फिर पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि यूनिफॉर्म बहुत महँगी है तो हम इसीलिए मीडियम साइज का कपड़ा ही ले लेंगे ताकि एक साल तक एक डेढ़ साल तक आराम से चल जाए अगर एक डेढ़ साल भी बच्चा पहन लेता तो यूनिफाॅर्म चलती है तो हमारे को कोई दिक्क्त नहीं क्योंकि इतना तो चलना ही चाहिए थोड़ा इतना भी नहीं होना चाहिए और प्लस उसकी सिलाई है कि वो बहुत अच्छी तरीके से स्टीच किया होना चाहिए अगर ऐसा नहीं कि बच्चा पहने और कपड़ा फट जाए ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए अच्छी सिलाई होनी चाहिए और बटन वगैरह अच्छे प्रॉपर तरीके से एकदम पर्फेक्ट्ली काम होना चाहिए प्रोफेसनली स्कूल एक तरीके का प्रोफेशन ही होता है तो उधर भी बच्चों का अच्छा लुकिंग दिखाना चाहिए बच्चे स्मार्ट दिखने चाहिए यूनिफाॅर्म के अंदर ये अच्छा है तो अगर आप हमारे से बारह सौ तेरह सौ ले रहे तो हम ऐसे कर सकते है बच्चो से पंद्रह सौ तक ले सकते हैं ताकि हमें भी थोड़ा कुछ बेनिफिट हो जाए तो ऐसा आप मतलब एक यूनिफाॅर्म आपके हिसाब से बारह सौ तेरह सौ में पड़ेगी तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए थोड़ा आपकी तरफ से और कम हो सकता है क्या ताकि हम आपको ऑर्डर दे सकें और भी हमारे जो भी सारे बच्चे हैं उनका भी ऑर्डर हम आपको ही देना चाहेंगे तो थोड़ा आप मार्जिन कर सकते हैं या मतलब ग्यारह सौ या बारह सौ तक अगर आप कर सकते हैं तो हम कुछ सोचते हैं ऐसा कुछ हो सकता है हाँ आप सुबह मॉर्निंग में ऐसे करना स्कूल हमारी स्कूल ही आ जाते एक बार विजिट कर लेना स्कूल भी देख लेना बच्चों के और स्कूल भी विज़िट कर लेना आप हमारा और जो भी बातें हैं वो सब हम ऑफिस के अंदर ही कर लेंगे ठीक है